हमरा घरमे कोन रङ्गके पौधा नहि लागल यऽ वहाँ जे ओहि पौधामे हम गुलाबके फूल रोपलहुँ ओकर देख रेख करलहुँ फेर हमरा एतऽ सँ जँ रोपेके यऽ तऽ एतऽ सँ ओ गाछ हुनका काटिके फेर ओहिमे गोबर भरि कऽ ओहिमे सब चीज दै कऽ दश जन रोपिके ओकरा आगाँ बढ़ेलहुँ सब चीज कयलहुँ तखन ओ आगाँ बढ़ल फूल गुलाब कऽ सबटा देखरेख कै कऽ काटिके खोटिके आगाँ बढ़ैके सबटा सब चीज कै कऽ हुनका पानि देलहुँ से पटेलहुँ कोरलहुँ तमेलहुँ तेकर बाद हुनका हम सब चीज कयलहुँ तखन फूल गाछ आगाँ बढ़ल सब चीज कै कऽ धिआन दै कऽ ताहि दुआरे हुनका पटाय कऽ सब चीज कै कऽ आगाँ हम हुनका हम बढ़बैत छी फूल कऽ सब चीज धिआन दैकऽ करैत छी सबटा सब चीज देख रेख करैत छी काटैत छी खोटैत छी रोपैत छी तमबैत छी पानि दै छी सबटा सब चीज आगाँ हम गाछके बढ़ाबैत छी सबटा तहन बढ़ल देखलहुँ फूल भेल नीक लागल तखन जाके ओ ढङ्गर भेल जे हँ लोको देखलक सब चीज कहलक हँ ठीक छै एना छै ओना छै